हमारी रसोई में ऐसे बहुत से बर्तन होते हैं जिनका उपयोग हम रसोई के बनाने के लिए करते हैं जैसे कि कूकर कूकर में हम चावल चावल बनाते हैं और कड़ाही में हम सब्ज़ी बनाते हैं और झरिया का उपयोग हम चावल निकालने के लिए करते हैं और करछुली का उपयोग हम सब्ज़ी निकालने के लिए करते हैं और भी अन्य प्रकार के बर्तन होते हैं जैसे थाली थाली हम खाना खाने के लिए उपयोग करते हैं और लोटा और गिलास लोटा हम पानी लेने के लिए उपयोग करते हैं और गिलास भी हम पानी लेने के लिए उपयोग करते हैं ऐसे रसोई में बहुत से बर्तन है जिनका उपयोग हम अपने खाने में करते हैं जैसे जग का उपयोग जग से हम पानी निकालते हैं और वही गिलास में ले कर हम पीते हैं और भी अन्य प्रकार के छोटे छोटे कटोरे और कटोरियों का उपयोग हम दाल या सब्जी रखने में करते हैं रसोई में ऐसे बहुत से बर्तन होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं रसोई में गंजी का उपयोग भी हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं गंजी में हम सब्ज़ी बनाते हैं गंजी का उपयोग हम सब्ज़ी बनाने के लिए करते हैं और कड़ाही का उपयोग भी हम सब्ज़ी बनाने के लिए करते हैं इस प्रकार हमारी रसोई में बहुत से ऐसे बर्तन हैं जिनका उपयोग हम अपनी रसोई रसोई में करते हैं रसोई में बहुत से बर्तन का उपयोग किया जाता है रसोई बनाने के लिए बर्तनों का उपयोग बहुत अधिक ज़रूरी है